حرف اگر میں صبح اٹھ کر دیکھوں کہ باتھروم کے نل سے پانی نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں یہ جانچ کروں گا کہ یہ مسئلہ صرف ایک نل کا ہے یا پورے گھر کا میں گھر کے باقی نلوں کو بھی کھول کر دیکھوں گا جیسے رسوئی کا نل واس بیسن اور کوئی دوسرا باتھروم اگر باقی جگہ بھی پانی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پانی کی سپلائی میں کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد میں اپنے پڑوسی سے بات کروں گا کہ کیا اس کے ان کے گھر میں بھی پانی نہیں آ رہا اگر ان کو بھی یہ پریشانی ہے تو یہ صاف ہو جائے گا کہ مسئلہ پورے علاقے کا ہے اس کے بعد میں اپنے علاقے کے واٹر اتھورٹی یا نگر نگم کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کروں گا میں انہیں بتاؤں گا کہ ہمارے علاقے میں کب سے پانی نہیں آ رہا اور یہ پوچھوں گا کہ سپلائی کیوں بند ہے ہوئی ہے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ کتنے دیر میں حل ہوگا اگر فون سے بات نہ ہو پائے تو میں ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے بھی رپورٹ کر سکتا ہوں میں یہ بھی دیکھوں گا کہ کیا واٹر بورڈ کی ویبسائٹ یا ایپ پر کوئی جانکاری دی گئی ہے جب تک پانی کی سپلائی بحال نہیں ہوتی میں بالٹی یا بوتلوں میں جمع کیا ہوا پانی استعمال کروں گا یا کسی پڑوسی سے مدد لوں گا